हलो राधिका दादी पिया ॻाल्हायो मुंहिंजो मां त्रिशूल माखीजा जी मम्मी थी ॻाल्हायां मुंहिंजो छोकिरो तव्हांजी स्कूल में पढ़ंदो आहे त असांखे थोरनि पंजनि ॾींहंनि लाइ छुटी खपे पई त दादी ऊअं त न चऊं आं पर मुंहिंजे नंढे भाउ जी शादी आहे त मूंखे अहमदाबाद वञिणो आहे त पंजनि ॾींहंनि दादी असां बि सम्झी सघूं था त असांखे बि छुटी न घुरणु खपे पर हाणे मुंहिंजे मुंहिंजे ख़ुदि जे ई नंढे भाउ जी शादी आहे त हिन खे कीअं रहाए वञां ऐं ॿियों पढ़ाई जी ॻाल्हि आहे त पोइ पंज असां वेंदासीं शादीअ ते पोइ वापसि ईंदासी त अची करे मां हुन खे सॼी पढ़ाई वरी हिते पूरी कराईंदीमांसि घरु अची अहिड़ो त न अहिड़ो त केरु आहे न मुंहिंजी ससु आहे पर हिन हिनजे हाणे सॻे मामे जी जो शादी हूंदी त मां कीअं रहाए वञांसि हिते हा हा मां अची करे घरु हिन खे वधीक वधीक कलाक वेहारे करे हिन जी पढ़ाई मां पूरी कराईंदीमांसि हा हा उहा त दादी मां सम्झी थी सघां पई उहा त इन करे ई मां फ़ोन कयो मां पंद्रहनि ॾींहंनि खां पोइ जो इन जी इन जो इंतिहानु आहे त असांजो हली वञूं पंज ॾींहं त कीअं थींदो पर आने हाणे थींदो ईअं की पंज ॾींहं जेको तव्हां पढ़ाई कयनि दादी उहा त तव्हांजी सही ॻाल्हि आहे तव्हां चयो था बराबरि आहे पर मुंहिंजो चवणु ईअं आहे की तव्हां जेकी बि पढ़ाई कराईंदव इन्हनि पंजनि ॾींहंनि में उन्हनि उहो उहो सभु भई उहे नोटबुकूं मूंखे केरु ॾींदो त तव्हां हमम हा हा हा हा हा न न दादी तव्हां मूंखे ईअं नोटबुक ॾिजो मां हिन खे घरु वधारे वधारे जाए करे पूरी कराए छॾींदीमांसि तव्हांजी महिरबानी दादी हीअ तव्हां परमिशन ॾिनी आहे हा हा दादी हा ठीकु हा दादी